सोशल मीडिया जे प्लेटफॉम सां जीअं भई इहा असां यूट्यूब ते हे मसाल्हा किंग आहे उहे सिंधियाणी आहे उहा असांजी सुठा सुठा व्यंजन रोटियूं अचार इहे ठाहिणु सेखारींदी आहे ऐं यूट्यूब इंस्टाग्राम जे ज़रिए असां पंहिंजे लाइ जेकी बि असांजे शरीर में का बि दिक़त थी अचे का बीमारी आहे उन जो बि असांखे यूट्यूब सां ऐं घणेई मदद मिलंदी आहे असां अॼु जी हिनीअ में यूट्यूब सां असांजी रोटीअ बि जेकी ठाहिणु अचे उहो बि असां यूट्यूब सां सिखी करे करे वठंदा आहियूं ऐं इन्हीअ सोशल मीडिया जे ज़रिए घणेई सुख बि आहिनि ऐं कुझु हू बि घाटा वञूं पर फ़ाइदा घणा आहिनि पर असांखे इहो सभु ॾिसण सां घणा ई मदद थी मिले ऐं सुख में बि दुख में बि ऐं जेको बि यूट्यूब ते सर्च करु त अची थो वञे जेका बि दिक़त त बि हूअ मिली थो वञे ऐं कुझु नथो ठाहिणु अचे त बि सिखी था वठूं ऐं अॼुकल्ह छा थो फैशन पियो हले उहा बि इंस्टाग्राम ते बि ॾिसी करे सभु सिखी था वञूं ऐं घणेई यूट्यूबरनि जेका असांखे गॾु जोड़े करे हलनि था मसाल्हा किंग आहे ऐं किचन मसाल्हा आहे तरला दलाल लाहे बि असां सां गॾु यूट्यूब ते जुड़ियल आहिनि